मैं अपने साथ पिछले साल हुई एक घटना के बारे में जिक्र करना चाहूंगा मैं जयपुर से जोधपुर जा रहा था बरसात का मौसम था बहुत ही सुहावना मौसम था मैं जयपुर से जोधपुर जा रहा था क्योंकि वहाँ पर एक शादी के कार्यक्रम में मुझे शामिल होना था रास्ते में खुशनुमा बरसात थी

ऐसा करते करते मैं जब जोधपुर पहुंचा जहाँ शादी का कार्यक्रम था वहाँ मुझे लड़की वालों की तरफ से बुलाया गया था

शाम को जब मैं फ्री होकर शादी में पहुँचा तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे पुराने गुरुजी जो मुझे स्कूल टाइम में मुझे पढ़ाया करते थे वो मुझे मिल गए पहले तो वो मुझे पहचाने नहीं जब मैंने उनको याद दिलाया कि मैं उनका शिष्य राजकुमार हूँ उन्होंने मुझसे पूछा की वहीं राजकुमार जो स्कूल में शरारतें करता था और जिसकी बहुत पिटाई होती थी मैंने हँसकर कहा हाँ मैं वहीं राजकुमार हूँ बहुत दिनों बाद या या यूं कहे कि बहुत सालों बाद करीब पच्चीस सालों बाद मेरी मुलाकात मेरे सबसे प्रिय गुरुजी से हुई थी

उस वक्त हमने बैठकर पुराने समय की बहुत सारी बातें करी स्कूल की बातें करी मेरे अन्य मित्रों की बातें करी गुरुजनों की बातें करी मेरे गुरुजी मिलकर मुझसे मिलकर बहुत खुश थे क्योंकि अभी उनकी उम्र बहुत हो चली थी और उन्होंने मुझे बताया कि अब वो अपना सारा समय रिटाइमेन्ट के बाद गरीब बच्चों को पढ़ाते में लगाते हैं उन गरीब बच्चों को पढ़ाते वक्त उनको बहुत खुशी होती है मुझे याद है कि मेरी भी गुरुजी ने ऐसे ही सहायता की थी जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं अपने गुरुजी के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था और उनसे कहता था कि गुरुजी जब मैं बड़ा होऊँगा ना तो मैं आपके पैसे चुका दूँगा हालांकि मुझे वो कभी मौका नहीं मिला कि मैं अपने गुरुजी ने जो मुझे पढ़ाया ट्यूशन उसका पैसा मैं उनको दे पाऊं चुका पाऊं पर कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा से ही मैं आज दूसरों की मदद करने के लिए एन जी ओ चलाता हूँ और उस एन जी ओ में मैंने कई लोगों की मदद की है तो वो पिछले साल की ये घटना मुझे बार बार ये अहसास दिलाती है

आप जिसे पूरे दिल से चाहते हैं आप जिस काम को पूरे दिल से करते हैं उसकी उसका कहीं ना कहीं अच्छा फल आपको मिलता ही मिलता है मैं सोच रहा था कि मैं कब अपने गुरुजनों से वापस मिलूँगा और उसने मिलकर मैं अपना आभार उनके प्रति व्यक्त कर पाऊं ऐसा कब होगा और ईश्वर ने मुझे वो मौका दे दिया उनसे मिलकर मैंने मैंने मैंने उनके प्रति आभार व्यक्त किया और मुझे मेरे दिल को बहुत सुकून मिला